मूंखे वाध्य यंत्र वॼाइण लाइ कोन आहे लेकिन मुंहिंजो पसंदीदा जेको वाध्य यंत्र आहे उहो आहे ढोलक ऐं मूंखे उन खे वॼाइण जो शौक़ु शुरू खां आहे ऐं अगर सिखण यो कॾै मौको मिलंदो आहे त सभिनी खां पहिरीं मां ढोलक सिखंदी आहियां छोजो मूंखे ढोलक सिखण जो शौक़ु आहे ऐं ढोलक खे अंदाज़ु अलॻि हूंदो आहे छोजो उहो हिकु भॼण जी शानु वॼाईंदो आहे मां भॼनि गाइण पसंदि कंदी आहियां हिन करे मां ढोलक सिखण थी चाहियां